हा जॾहिं असां ॿाहिरि किथे बि घुमण या फिरण वेंदा आ वेंदा हुआसीं त असां घर जी निगरानी लाइ हिकु पासवर्ड रखियो सिक्योरिटी सिस्टम जो हिकु पासवर्ड फिट कयो हुयोसि जेंहिं लाइ जेंहिं करे असां हुननि जी सिधी लोकेशन असां पंहिंजे फोन ते ॾिसी सघंदा हुआसीं जंहिं करे अगरि कोइ चोर या कोइ बि ग़लतु कमु सां असांजे घर में दाखिल थिए त उन जो अलारम ख़ासि करे हुनजो हूटर वॼण चालू थी वेंदो हुयो उनजो स्मोक जी सिस्टम बि ओतिरी ई पावरफुल हुई अगरि कोइ बि हुते माण्हू अची करे कुझु बि कु कोइ बि कारण सां बि कोइ मशीन या कंहिंजे बि करे असां दरवाजो खोलण जी तयारी करे या कुझ बि प्रो प्रैक्टिस करे त हुन जे हुते हुन जी सेंस सां उनजो हूटर वॼण चालू थी वेंदो ऐं असांखे उनमें लोकेशन मिली वञे त असांजे घर में केरु घुसियो आहे या कुझु बि प्रॉब्लम असांजे घर में थी आहे